भारतमे स्वस अभी स्वस सभ ठीक अच्छा छै इसभ भारतमे अभी हॉस्पिटलके लिए जेना हॉस्पिटलमे नर्सके लिए देने छी नर्सके जेना डॉक्टरकेँ दै छी डॉक्टरके लिए जेना सभकिछु स्वास्थके लिए बहुत अच्छा के लिए जेना लाइन हइ सभ लाइनमे लागल रहै छी ओहिके लिए ऑनलाइन अभी सभ ऑनलाइन अभी बुकिंग करवा सकै छी इसभके लिए स्वास्थ्यके लिए जेना सभकिछु अभी बहुत अच्छा पहिलासँ अभी बहुत अच्छा छी इसभ आलके लिए स्वस्थके लिए हॉस्पिटलमे बहुत बुरा तरहके हॉस्पिटल छलै एहिके लिए नर्सकेँ दऽ सकै छी नर्स डॉक्टर दऽ सकै छी सभकिछु ऑनलाइन भऽ सकै छी पहिलेसँ बहुत अच्छा अभी छै सभकिछु एहिके लिए हमसभ बहुत भीड़मे जा सकै छी बहुत तरहके छै कि से हमसभ बहुत दौड़ बढ़ा करै छी जेना बच्चाके तबियत खराब भऽ गेलै बहुत तऽ हम हॉस्पिटल जा सकै छी जेना गाड़ीके सुविधा दऽ सकै छियै जेना डॉक्टरके सुविधा दऽ सकै छियै जेना नर्सके सभकेँ दऽ सकै छी एना हमरा सभमे देखभालके लिए जेना बूढ़ पुरानके तबियत खराब भऽ जाइ छी तऽ एहिके लिए जरूरी छै डॉक्टरके नर्सके एहिके लिए अहाँ किछु भी दऽ सकै छी जेना गाड़ी दऽ सकै छी जेना ऑनलाइन बोलि सकै छी आ हमसभ पहिले ही नाम लिखा कऽ दऽ सकै छी तऽ इएहके लिए हम बुल बोलै छी कि से आब सभकिछु अच्छाके लिए कऽ सकै छी जेना हॉस्पिटल बना सकै छी डॉक्टर दऽ सकै छी नर्स दऽ सकै छी एहि सभके सुविधा अहाँ दऽ सकै छी प पहिलासँ बहुत अच्छा भऽ सकै छी तऽ इएहके लिए अहाँ सभकेँ हम बोलै छी कि से कऽ दियौ सभकिछु कऽ सकै छियै ताहिके लिए हमसभ कहै छी अहाँकेँ कि सभकिछु अहाँ सुविधा दऽ सकै छियै एहि लिए हम